غازی آباد ضلع میں قابلِ ذکر مقامات بہت سارے ہیں جس میں میان گول ہنس راج کا گڑھ غازی آباد کی مسجد اور شیر شاہ کا گڑھ یہاں کے تاریخی مقامات عوام کے لیے کھلے ہوئے ہیں اور لوگ فارغ وقت کے لیے ان جگہوں پر جاتے ہیں غازی آباد میں بہت سارے ایسے مقامات اور بھی ہیں جہاں پر لوگ اپنے فارغ وقت کو گزارتے ہیں جیسے کہ پارک ہو گیا پارک میں لوگ جا کر اپنے فارغ وقت کو گزارتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بال بچّوں کے ساتھ اسی طرح ان ساری جگہوں پر جانے میں کوئی بھی پابندی نہیں ہے کوئی بھی آ جا سکتا ہے کسی بھی دھرم کا ہو کوئی بھی ہو ہر کوئی جا کر اپنا فارغ وقت ان جگہوں پر گزار سکتا ہے اور قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہو سکتا ہے